जूनागढ़ गुजरात में जेको भारत जे पश्चिम छेड़े ते आयल आहे हुनजे करे हिकु वॾो ज़िलो आहे हिते गुजरात जे दक्षिण छेड़े ते आयल आहे ऐं आहे हितां खां समुंड बि पासे में आयल आहे हिते ॿियनि ॿियनि मौसमनि में ॿियां ॿियां वातावरण जो अनुभव थींदो आहे गिरनार जे करे सियारे में इलाही दफ़ा थधि पवंदी आहे गिरनार जे करे वातावरण में थधि जो वधीक अनुभव थींदो आहे ऐं ॿियनि मौसमनि जो बि हिते वधीक अनुभव थींदो आहे हिते गर्मी बि इलाही थींदी आहे ऊन्हारे में मंझंदि जो माण्हू घर खां ॿाहिरि कोन निकिरंदा आहिनि चौमासे में हिते इलाही बरसाति पवंदी आहे इलाही दफ़ा बाढ़ बि ईंदी आहे इन टाइम ते घर में ई रहण सुरक्षित आहे घणेई सालनि में वातावरण में ग्रीन हाउस जी इफ़ेक्ट जे करे सभिनी मौसमनि में बराबरि असरु कान ईंदी आहे इफ़ेक्टनि जे करे ॿियनि इलाही कारणनि जे करे मौसम पासे जी सभु क्षमता खां घटि ॾिसणु कोन ईंदी आहे हिनजे करे पंहिंजे वातावरण में इलाही नुक़सान थींदो आहे त पाण खे इनखे घटि करण लाइ जेके बि क़दमु खणी सघूं ऐं उहे ई खणणु घुरजनि त पंहिंजे पर्यावरण खे घटि नुक़सान पहुचे